سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ہم توصیف بول رہے ہیں آپ کون بول رہے اچھا اچھا اچھا افتخار بھائی بول رہے ہیں کیا کیسے آنا ہاں ٹھیک ہے اپنا بتائیے آپ ہی کو کال لگانے والے تھے جی جی معاملہ تو بہت پریسان ہے ہمارے گاؤں میں بجلی کی بہت کمی ہے بجلی بہت زیادہ بھاگتا ہے اسی طرح پانی کی پروبلم ہے جی تو اس سے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے میرا بھی رائے یہی ہے کہ ہم سب مل کر ایک میٹنگ کریں جس سے ہم لوگ کا جو پریسانی ہے سب حل ہو جائے جی اس لیے ادھر بھی اسی طرح کہ کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے ایک ٹھو بچہ روڈ پہ تھا اور ایک وہ بائک والا اتنا اسپیڈ سے آیا اور اس کو ایکسیڈینٹ کر کے چلا گیا وہ بچہ غریب کا تھا بچارا اس کی ماں باپ دل پر کیا گزرتی ہوگی جی ان شاء اللہ میٹنگ بٹھائیے جی اس مسٔلے پر میری رائے یہ ہے کہ ہم سب مل کر کسی دن کل یا پرسوں ایک ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس سب چیز کا پریسانی کا حل نکالیں کوئی نہیں آگے بڑھ رہا تو ہم دونوں مل کر کریں ان شاء اللہ سب ہم لوگ کے ساتھ دیں گے ہاں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ بائک چلاتا ہے کون کیا کرتا ہے یہ تو بہتر رہے گا ہمارے حفاظت کرے گا ہم لوگ کو بائک ہر چیز کا حفاظت کرے گا تو کب پہنچیے گا میٹنگ میں ٹھیک ہے ان شاء اللہ خدا حافظ